جیسا کہ آپ نے مجھ سے معلوم کیا آپ کیا کرتے ہو میں نے آپ کو بتایا کہ میں دکان کرتا ہوں آپ نے ہم سے پتا کیا دکان کیسے چلانی پڑتی ہے دکان کے لیے ڈیوٹی مین چیز ہے اور سامان اچھے سے اچھی قوالٹی کا رکھا جائے اور بالکل صحیح طریقے سے کام کرے دھوکہ بالکل نہ کرے صحیح صحیح کام کرے اچھی کوالٹی دے اور ریٹ بھی اچھے دینے چاہیے بالکل ریٹ جائز دو جس سے آپ کی دکانداری کافی بڑھے گی ڈیوٹی مین چیز ہے جتنی ڈیوٹی دو گے اتنا ہی اچھا کام چلے گا آپ کا اور اکیلے آدمی کو کام کرنے میں مشکل آتی ہے دکان پہ دو آدمی کا ہونا بھی ضروری ہے اکیلا آدمی دکان پہ ڈیوٹی دے یا سامان لے کر آئے اور پھر سامان لانا بھی بہت مشکل ہے بازار میں جانا پڑتا ہے وہاں سے سامان ایسا تو ہے نہیں کہ ایک ہی دکان پہ مل جائے گا الگ الگ دکانوں سے خرید کر لانا پڑتا ہے کچھ سامان کسی دکان پر ملتا ہے کچھ سامان کسی اور دکان پر اچھا ملتا ہے اس لیے دکان میں بھی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اور بازار میں بھی بہت زیادہ ٹیم دینا پڑتا ہے بہتر یہ ہے کہ دکان میں دو دو آدمی ہونے جرو ضروری ہے اس لیے دو آدمی ہی دکان کے لیے مناسب ہے